जि'यां तुस पुच्छा दे ओ मिगी केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् शैल लगदी ऐ होर ओह् की शैल लगदी ऐ मिगी काफी सारी जगह् शैल लगदियां न हून डिपैंड करदा ऐ मूड़ कैहो जेहा ऐ जां मौसम केह्ड़ा ऐ एह् चीजां ओह्दे पर डिपैंड करदियां न जि'यां कि हून गर्मी बड़ी चला दी ऐ ते में अजें कल्ल गै इक साढ़े इत्थै जगह् ऐ वाटर पार्क वंडर लैंड च उत्थै होई आया उत्थै केह् हा कि उत्थै बड़े सारे झूले न तुस ओह् चीजां तो जेह्ड़ा कि अस टीवी च दिक्खने होन्ने आं कि हां एह् चीज ऐ ओह् उत्थै दिक्खी असें उ'नें झूलें उप्पर असें झूला लेआ उत्थै वाटर पार्क हा ओह् वाटर पार्क दे बिच बी काफी सारा इ'यां जि'यां गर्मी दा मौसम ऐ इसलै चला दा गर्मी बड़ी ऐ ते असें उस वाटर पार्क च मजे मूजे कीते ऐ हून अगर सर्दियें दा मौसम होऐ ते मिगी जि'यां कि जैदा अच्छा लगदा वैसे सर्दियें दे मौसम च तुस श्रीनगर चली जाओ जां हिमाचल च कुल्लू मनाली एह् सारी जगह् जाई सकदा अ'ऊं मिगी जेह्ड़ी पसंद ऐ जाना मिगी अगर पुच्छगे कि एह् जगह् की पसंद ऐ श्रीनगर में थोह्ड़े टाइम पैह्लें गेआ हा उद्धर दा जेह्ड़ा मौसम ऐ ओह् थुहानूं इयां लगदा कि तुस कोई बाह्र दे देश च आई गेदे ओ ओह्दा तां उस्सी आखेआ बी जंदा ऐ कि एह् धरती दे उप्पर सुरग ऐ ओह् और ओह् ऐक्चुअली च इन्ना अच्छा उत्थै दा वातावरण ऐ दूजा कुल्लू मनाली लोक बड़ा जाना पसंद करदे क्योंकि गर्मियें च उत्थै थ्होड़ा ठंडा ठंडा मौसम होंदा सर्दियें च उत्थै बर्फ पेई जंदी ऐ ते जि'नें लोकें जि'यां जेह्ड़े आम शैह्रें च रौंह्दे न लोक उ'नें बर्फ दिक्खी दी निं होंदी ओह् उत्थै जाइयै बर्फ दा मजा लेई सकदे न ते ओह् जगह् ठंडी होंदी ऐ ते गर्मियें च उत्थै जाना तां होंदा ऐ कि बाकी शैह्र दी लाइफ च गर्मी होंदी ऐ जे कि उत्थै थोह्ड़ा ठंडा मौसम होंदा सर्दिंयें च उत्थै जाओ ते उत्थै ब बर्फ बगैरे पेदी होंदी ऐ ते ओह् तां अच्छा ऐ बाकी तुस इत्थै बी अगर मी जेह्ड़ी जगह् पसंद ऐ जि'यां केदारनाथ मेरी बड़ी इच्छा ऐ उत्थै जाने दी भगोआन दी जगह् ऐ उत्थै जाइयै जेह्ड़ा मन गी सकून मिलदा ऐ में कदें गेदा ते नेईं ऐ बट में जिन्ने बी लोक जेह्ड़े उत्थै होई आए दे न एह् जेह्ड़ा असें ई टीवी च फोन दे बिच दिक्खा दे होन्ने आं उस जगह् च जो सकून दिक्खियै मिलदा ऐ ते में उत्थै जाइयै ओह् चीज बिल्कुल फील करना चाह्न्ना ऐ कि ओह् केह् जेहा फील होंदा क्योंकि इक ते धार्मिक जगह् ऐ ते इक इक ते ओह् बी इन्ना अच्छा ऐ ते दूजा गोवा मिगी बड़ा पसंद ऐ क्योंकि आम तौर पर जित्थै में जम्मू च रौह्न्नां होन्ना एह् साह्नूं जेह्ड़े अस जम्मू दे लोक होन्ने इ'नें गी बचारें गी छड़ी नैह्र गै लभदी ऐ उत्थै गोवा च बीच बगैरा जेह्ड़ा कि साढ़े इत्थै नेईं हैन ते ओह्दा मजा लेई सकने आं बीचें दा केरला मिगी जगह् अच्छी लगदी उत्थै तुसें पता लगी सकदा कि उत्थै जेह्ड़ी आने जाने दी सुविधा ऐ ओह् बी पानी दे बिच बोट दे बिच तुस अग्गे पिच्छें होना लौकें दे घर बी बोट दे बिच जाना जेह्ड़ा कि असें ई इत्थै नार्मली मोटरसाइकल जां गड्डी दा इस्तेमाल करने होने उत्थै ओह् चीज नेईं ऐ होंदी ऐ बट उत्थै एह् बी इक आप्शन होंदा ऐ कि हां तुस बोट पानी दे पानी जाना कि'यां जाना उद्धर दा मौसम बी बड़ा अच्छा ऐ इ'यां करियै बड़ी सारी जगह् ऐ जेह्ड़ी मिगी पसंद ऐ